हॅं क्या हुआ बोलिये हॅं हॅं छै होटल छै

कृष्णा होटल जानै छी सुपौलमे ओ होटल के सुविधा भए गेल अहाँकेॅं ए सी वाला रूम आबि जायत नॉन ए सी वाला रूम मिल जायत आओर सब भेल सिन्गल बेड डबल बेड हँ तऽ सिन्गल बेड रूम चाही कि डबल बेड डबल बेड ठीक छै भए जायत भए जायत कए दिन रहबै अहाँ होटल मे दू दिन रहबै होटल दू दिनके अहाँके पड़ि जायत आठ सए रूपआ

खानो पीना मिलत खाना पीनाके आठ सए मे आयत आठ सए मे मगर खानो मिल जायत सादा खाना मिल जायत सादा खानामे जेनाकि भुजिया भऽ गेल चोखा भए गेल दालि चावल हँ बढ़िऑं लेबै तऽ जादा पैसा लागत होटल तऽ से तऽ नहि पता यऽ हमरा लिए हाँ आओर होयत ओ से भए जायत नाम तऽ नहि पता यऽ होटल के हमहुँ तऽ मैनेजर भेली नए मैनेजर छी होटल के सुनू ने सुनू ने अहाँ आइओ ने अहाँ जे कहबै खाना वएह मिलत आओर साफ सफाइ सब दू सए मे कम बेसी अहाँकेँ खानो होइके चाही आठ सए मे भए जायत खनो अच्छा मिलत चटपटा सब कम बेसी तब खाना फेर कममे खराब भऽ जायत नहि मिलत आओर सुनू होटल के साफ सफाई सब कुछ बढ़िऑं छै सब कुछ बढ़िऑं सँ मिलत टाइम पर खाना वाना मिल जायत